हम कै कैटा किताब पढ़लहुॅं लेकिन जे छै ओहिमे बहुत सारा नीको लागल बहुत सारा किछु किताब कोनो खराब नहि होइ छै ओहि किताब मे जे किछु लिखल रहै छै सब भी एक बेर हम एनहैते सोचलहुॅं की गीता पढ़ी धार्मिक पुस्तक छै तऽ ओहिमे जे छै से ओकर हिन्दी अनुवाद मे लेकिन सोचलहुॅं मोन नहि लागत लेकिन पढ़लहुॅं तऽ ओकरा पढ़िते रहि गेलहुॅं पूरा के गीता के जे छै से हिंदी अर्थ मे पढलहुॅं आओर ओहिसे संसार के रहस्य के बारे मे बहुत किछु पता लागल आओर बहुत किछु जानकारी हासिल लागल आओर जिनगी के सच की छै जिनगी केना आगे बढ़ै छै से सब किछु कथी पर निर्भर छै इसब जे छै ओहि किताब मे हमरा भेटल चूँकि ई किताब के पढ़ऽ मे बड आनन्द आयल चूँकि हम पूरा लगभग जे छै से अर्थ हम पढलहुॅं लेकिन संस्कृत मे तऽ पूरा नहि अर्थ लागल एहि लेल हिन्दी अनुवादक मे पढ़लहुॅं आओर एहिसे हमर जे छै से दिन दुनिआ के विचारे बदलि गेल आओर सब कुछ जीवन मे बहुत किछु बदलाव आयल जीवन मे अच्छा बुरा सही के पहचान आबे लागल आओर एहि आधार पर जे छै से आ हम एहि पुस्तक के जे छै एक बहुत विस्तार से बुझलहुॅं की जेकि ई पुस्तक के कते महत्व छै आओर आरो बहुत सारा किताब पढलहुॅं लेकिन अय एकर विचारे एकर अलग छै ई पढ़ि लेला के बाद जे छै आदमी के दिन दुनिआ जे छै सोचे बदैल जाइ छै कियाकि ई जीवन के पूरा सार के रहस्य बता देने छै आओर आरो